شالیمار ہوٹل سے بول رہے ہیں اچھا آپ کے یہاں کیا کیا بنتا ہے چکن چلی چکن مٹن قورما بریانی او اچھا حیدر آبادی بریانی تو آپ کیس آن ڈلیوری لیتے ہیں اوہ کتنا ٹائم لگے گا دس منٹ میں نہ ہوگا تو اچھا ٹھیک ہے آدھے گھنٹہ لگے گا گھر پہ پہنچا سکتے ہیں فل پیمنٹ مل جائے گا اچھا ٹھیک ہے تو تو کس ٹائم لے کے آئیے گا دس منٹ میں دس سے بیس منٹ میں اچھا ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا نا تو جلدی لے کے آئیے گا اور اچھا سے لے کے آئیے گا

آئیے گا جلدی جلدی آئیے گا